ہم دوسرے جگہ کبھی گھومنے کے لیے زیادہ تر نہیں گئے تھے لیکن ایک جگہ تھا جہاں ہمیں سب سے زیادہ گھومنے کا شوق تھا وہ تھا نیپال وہاں ہم گئے بہت مستی کیے تھے جو وہاں میرے پاپا بھی گئے تھے اور میری امی میری دادی وغیرہ ساتھ میں ہمار گئے تھے اور ہم لوگ بہت مستی بھی کیے تھے وہاں پر ہم لوگ سب سے زیادہ جو ہے اپنے سا ایک ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے پھر بہت زیادہ گھومے پھرے بھی تھے اور وہاں پر ہم لوگ سب سے زیادہ پانی میں ہی آپ گھوم پھر کر اس کو دیکھ کر ٹائم پاس کیے اور جو ہے وہاں پر سب سے خوبصورت نظارہ پانی کا تھا اور ہم اپنے دوستوں کو بھی وہاں پر بلائے تھے جو گئے تھے اور پھر جو ہے ہم وہاں پر بہت وقت کے لیے رکے تھے یہ صبح گئے اور پھر رات ہو گیا تھا آنے میں اتنا وقت لگا تھا کیونکہ وہ جگہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا اور وہاں کا نظارہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں وہاں پہ ہرے ہرے پودے کو پھول وغیرہ بھی تھا لگا ہوا جس کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی تھی اور ہم وہاں پہ ادھک سے ادھک وقت تک رکے تھے وہاں پہ ہم لوگ زیادہ تر بہت سے باتیں وغیرہ بھی کیے تھے اور ٹائم پاس بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہوا تھا